जोंनो गोदानै फालांगि खालामनोब्ला गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो आरो जों गंसे दखान फसंनो थाखाय जोंनो हा खनासे जायगा नांगौ बे हाया जोंनो गोनांथार बेखौ जोङो सोरनिबा मालिकनि हाखौ जोङो थिखा लानांगोन जोङो मानथलि फिस लानांगोन जेन'बा जों मासाव फैसा माहाजोननो होनानै जों बे दखानखौ न' लुनानै जों हाखौ गाहाइ हायाव जों बिथायाव हा गारग्रोनानै जोङो गोजौ खालामनानै जों न'खो लुग्रोनांगौ जेन'बा बिथाखो जों गोजौ खोबाय बेरखो जोङो नोगोद गोरायै होबाय जाहाथे बेराया थबनो बाया बिनि थाखायनो जोङो बेराखौ गोरायै होखानांगौ आरो जोङो बिजनेस होयोब्लाबो जोंनो फैसानि जोबोद गोनांथि बे गोनांथिखौ जोङो सिगांनो खस्थ' खालामनानै जोङो फैसाखो दिहुनग्रोनांगोन जोङो फैसाखो आरजिनानै हायोब्लासो जोङो बिजनेसखो होनो हागोन जेरैहाय जोङो निजा पकेटआव फैसा गैयाब्लाबो लन लानानै जोङो अनेग रोखोमनि बिजनेस होनांगोन जेन'बा गंसे दखान आं दखान होयो गंसे दखान आं होयो जेन'बा फिथाइ सामथाइनि बा फुजा फुजानि आं फाननाय जायो जेन'बा आफेल फानो आंगुर फानो थाइजौ फानो नारेंखल फानो बाथासा खिसमिस गोदै गोबाब फुजायाव जाखिनि नांगौ बेखौनो आं फाननाय जायो बेजोंनो आङो न'खरखौ मोजाङै सामलायलाङो आरो लोगोसेयावनो सोरबा फोरबो बिबदिनो खालामनो सान्दोंब्ला खालामनो हागोन मोजाङै जुदि गोसो होनानै बेफारखो खालामोब्ला जों इजियै सालायलांनो हायो जेरैहाय जोङो खम फैसाजों बुरजा खालामनोबो जों हायो जेरैहाय जोङो दिनै सेरसे फानबाय गाबोनो सेरनै फानबाय जों आरो समफोरनो जों सेरथाम फानबाय थिग बिबदिनो जों दिनै इसे गाबोन इसे इदिनो बारायलांबाय थानांगौ आरो जुदि बारायलाङै बारायलाङै बारायलांनानै जाहा फैसाया जुदि गिदिर जायोब्लाथाय बेजोंनो जोङो गिदिर बिजनेसबो होनो हायो जेरै गय गय बागान लानो हायो जेरै जोङो बिबदिनो अनेगथा बिजनेस खालामनो हायो जोंथ' गय बिजनेस होयोब्लाथाय जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जेरै जोङो बिबाराव लानानै दोनबाय फिथाइआ राब्लाथाय जोङो बिखौ हाननानै फानबाय बिजोंबो जों न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो आरो जेनेबा जोंनो बिजनेस होनोब्ला फैसाया गोनांथार जोङो निजा पकेटआव फैसा गैखायाब्लाबो जों लन लानानै बा सोरनिबा दाहार लानानैब्लाबो जोङो बिजनेसखौ आराम सोलिलांनो हायो जेरै जोङो मास मासाव मास सुद लानानैबो जोङो बिजनेसखो होनो हायो जेन'बा जोङो सरखारनिफ्राय लन लानानैब्लाबो जोङो बिजनेसखौ होनो हायो आरो गावनाव थाखायोब्लाबो मोजांसिन जायो बेजोंनो जोङो बिफोरबायदिनो जों सोलिलांनो थाखाय जोङो हायो आरो जेन'बा गय बिजनेस होयोब्ला जोङो बिबारनिफ्राय फिथाइसिम लानांगोन सोरबा बायदिया बिबाराव होयोब्लाबो जों बिबारावब्लाबो लानो हानांगोन फिथाइ फिथायाव होयोब्लाबो जों फिथाइखो लानानै फानो आरो बिदिनो जोङो जोंनि बिजनेसखौ गुवार खालामनो जों हायो